खुलुमबाय अ माबा नोंथां आंहा बे आं थानाय हाया माने आङो आबेदन खालामबाय एस टि सि अफिसाव आंनि हाखौ मियादि खालामनांगौ नाथाय मा खालामो बे माबाया माव बे जोंहा मा होनना बुङोमोन बे लाट मनदल बे लाट मन्दला थगायबाय थायोलै फैसा बिलाबायो खना खनला आंथ' बिदि फैसा होनो हाया आं फैसा होया होनना बुंदों खामानिखौ मावना होनांगौ नोङो गोख्रैनो बियो होनदों सार नोंथांनि फाइलानो गैया नोंनि फाइलानो गैया मा फाइल गैया आं नागिरबाय खेबसेथ' खोमाबाय खोमाबाय बे खेबावबो बिथाङा गैया गैया होनना थगायदोंमोन दाखालै बोला बोला नागिरना मोनबाय आं दा बिथांखौ इसे मोजां एक्स'न लादो नोंथाङा

औ दे दे

अ अ औ औ

औ औ औ हय हय अ हो हो औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ

अ हा हा जाबाय सार बहुत बहुत धन्य'बाद सार नोंथांनिसिम बहुत बहुत धन्य'बाद औ